ہاں صبح بخیر عبد الحفیظ صاحب میرا نام اقبال ہے اور مجھے اپنے علاقے میں پانی کے معیار کے مسائل کا سامنا ہے پانی میں غیر معمولی بد بو اور ذائقہ ہے اور میں اس کے حفاظت کے بارے میں فکر مند ہوں ہاں بالکل میں ایک سو تیئیس گرین اسٹریٹ پر ہوں پچھلے ایک ہفتے سے پانی عجیب بد بو آ رہی ہے اور ابالنے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہاں یقیناً میرا نمبر پانچ چار تین دو چھ آٹھ ہے میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں مسٹر حفیظ اس مسٔلے کو حل کرنا پڑوس کے ہر فرد کی حفاظت کے لیے ضروری ہے ہاں شکریہ عبد الحفیظ صاحب میں فوری حل کا منتظر ہوں آپ کا دن اچھا گزرے خدا حافظ